हैलो नमस्ते केह् हाल ऐ तुं'दा बस ठीक कुछ अ किश नी बस मैं इद्धर जम्मू घूमना चांह्दी आं ते केकड़ी केकड़ी जगह न जित्थै घुम सकनियां माने होर आसपास दी जगह च हां जी हां जी हां जी अच्छा असेंईं कुछ चार पंज दिन हां जी अच्छा अच्छा अच्छा चलो फिर दस्सनी आं अस सलाह् करनियां फिर सुनाने आं तुसेंईं हां जी हां जी ठीक ऐ हां जी ठीक ऐ ठीक अच्छा फिर बाय